हाँ जोधपुर जिले में उगाई जाने वाली काफ़ी फसलें हैं जैसे चावल गन्ना गेहूँ कपास अनाज दाल फल तंबाकू सब्जी आदि फसलें उगाई जाती हैं जिसकी मांग सबसे अधिक है और इन्हें बेचकर किसान सरकार को आर्थिक स्थिति या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी योगदान रखता है जितना ज़्यादा फसल होगी किसान की उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इनको बोने के सामय खेत से जुताई करवा के इनको बीच पटक के बो दिया जाता है फिर उसके बाद में पानी दिया जाता है और उसकी नराई कटाई और मंडी ले जाया जाता है मंडी में उनका भाव मिल जाता है